ہیلو تانیال ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی ایکچولی میں نے آپ کے یہاں سے ابھی کل پرسوں کھانا منگوایا تھا جو کہ پہلی بات تو وہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور گرم بھی بہت تھا اور مجھے ٹائم پر بھی مل گیا جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ ایک تو وہ مجھے ٹائم پہ ملا اوپر سے وہ گرم بھی تھا اور ٹیسٹی بھی بہت تھا میرے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا وہ اور ہوتا ہے نا کہ کہیں سے کھانا منگواتے ہیں یا کچھ بھی سامان منگواتے ہیں تو ایک تو وہ زیادہ تر لیٹ ہو جاتے ہیں ڈلیوری کرنے والے اور پھر زیادہ کھانا گرم بھی نہیں رہتا ہے تو مجھے آپ کے یہاں سے منگوانا بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے ایک تو اتنا بالکل ٹائم پر بھجوا دیا کھانا اور اوپر سے وہ اتنا ٹیسٹی اور بالکل گرم تھا مجھے بہت پسند آیا اتنا زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اس کے لیکن مجھے پھر بھی بہت زیادہ پسند آیا وہ اور نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کے یہیں سے منگوایا کروں گی تھینک یو سو مچ اوک